سرفنگ مقابلہ ایک مخصوص جگہ پر برساتی پانی میں اوپر اٹھ کر لائن میں آنے والی لہروں پر سرف بورڈ پر کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے شرکاء کو اپنی مہارت کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو ان کی جوجھتی ہوئی لہروں پر کسی خصوصی وقت میں کئے جانے والے تصمیمات پر مبنی ہوتا ہے یہ مقابلہ اکثر خوبصورت اور سمندری مناظر کے قریب مناظر پر ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کی بھرماری کو بڑھاتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت دلچسپ بھی ہوتا ہے